पहिले हम अपनेसँ खेतमे कोदारि खुरपी चलेनाइ फसल कोदारि खुरपी दुआरा कमयनाइ खोँटनाइ फसल काटनाइ खोँटनाइ दौनी दमाही करनाइ करि लै रहियै उमर बढ़तै हुएके अनुसार छै अपना घरके हम बड़का बेटा छोटका बेटा कोइ सामान कोनो काम करै खातिर कहय पड़ै छै आओर करलक ओसभ जइसे पहिले लाइ लाइट बिल फाइट बिल जे भी रहै सभ हम खुद अपने जाय कऽ भरि लेल करै रहियै कोनो कागज पत्तरके निकलवेनाइ लेनाइ खुद करि लै रहियै लेकिन आब नहि होय पाबै छै कारण स्वास्थ्य उम्र बढ़ने बढ़यके हिसाबसँ स्वास्थ्यमे थोड़ा शरीरमे ताकत कम होयके वजहसँ इसभ चीज बेटासभपर सौँप देलियै भाय रे तू जे सभ छी तोँ सभ करल करिहेँ आब हमरा से नहि होय पयतहु जब तक होइत रहौ करैत एलियौ आब तोँसभ करही सम्हारही आ चलाही अपन